हैलो हाँ मुझको तीन टिकट चाहिए हाँ तो शाम को साढ़े नौ वाला चाहिए हमको

नॉर्मल चाहिए सिंगल सीट है

हिंदी मूवी हिंदी मूवी हाँ वह किसी का भाई किसी की जान वह है न मूवी

अच्छा जो है उनके नाम बताना है

नहीं तीन ही चाहिए हाँ वह वाली चाहिए

अच्छा हाँ हमको हाँ दो सौ वाली हाँ तीन हाँ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे हाँ

यहीं से कर देना हाँ ठीक है ठीक है